हलो मां वीना हूं अच्छा हा हा अच्छा हा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तव्हां वेट कयो मां तव्हां खे हीअंर ॾिसी करे ॿुधा

छा रसीद नम्बर छा हो पंज सौ ॿारहं ऐं कपिड़ा कहिड़ा आहिनि हूं अच्छा कॾहिं ॾिना हुयव अच्छा अच्छा त ठीकु आहे मां ॾिसी करे ॿुधायांव थी तव्हांखे थोरी देरि में त एक्चुअली छा आहे की हीअ दुकान जो व्हाइट वॉश थियो हो न त सभु कपिड़ा हिते जा हुते थी विया आहिनि त सभु कपिड़ा पाण में मिक्स थी विया आहिनि लेकिन न मतिलब गुम कोन्ह थिया आहिनि हेठि मथे थी विया आहिनि त असांखे थो हा हेठि मथे थिया आहिनि बाक़ी तव्हां चिंता न कयो त कपिड़ा गुम कोन्ह थींदा त हीअ व्हाइट वॉश जे हा न न न न किथे विया कोन्हनि न किथे विया कोन्हनि हू व्हाइट वॉश कराईसीं दुकान जी सफ़ाई कराईसीं न त हिन करे हेठि मथे थी विया आहिनि त वरी कारीगर विच में अचनि कोन्ह पिया त हाणे अॼ खां वठी करे वरी कम चालू थियो आहे तव्हांखे मां हिक ॿिनि ॾींहनि में ॾिसी करे अगरि न थिया हूंदा त मां फ़टाफ़ट हुन खे पेहिरे साफ़ करे ड्राइ क्लीन कराए तव्हांखे मतिलब मोकिलींदसि हा न न एॾा ओॾा कोन्ह थींदा एतिरा साल पुरानी दुकान आहे ऐं सभु कारीगर जेके आहिनि न न न न ईंअ त ईंअ त सभु कारीगर असांजा ट्रेंड आहिनि हा त असांजा कारीगर सभु ट्रेंड आहिनि हू हिते जी शइ हुते कोन्ह कंदा आहिनि हा बाक़ी कपिड़ा आहिनि पाण में हा कपिड़ा आहिनि पाण में मिक्स थी वञनि था हू सफ़ाई कराईसीं न हिन चक्कर में हीअं थी वियो न त त असांजे दुकान ते जेका तारीख़ ॾींदा आहियूं हुन तारीख़ ते बिल्कुलु परफ़ेक्ट कमु करे ॾींदा आहियूं असां कॾहिं ग्राहक जी शिकायत कोन्ह ईंदी आहे असां वटि हिन दफ़े थोरो माफ़ी खपे की हिन दफ़े थोरो गड़बड़ थी वई आहे लेकिन अॻते तव्हांखे शिकायतु कोन्ह मिलंदी ऐं धीरे धीरे हा हा न न न शिकायतु कोन्ह शिकायतु कोन्ह मिलंदी ऐं जेके हाणे धीरे धीरे कपिड़ा जीअं मिलन पिया हड़ू ठहियल हुइयूं त हाणे धीरे धीरे खोले करे ॾिसूं पिया रसीद सां मिलायूं पिया की कंहिंजा कहिड़ा कपिड़ा आहिनि पोइ तव्हांजी बि हड़ मिलंदी ॻोल्हीदासीं त तव्हांजी वज़ह सां प हा पंज सौ ॿारहं ॿुधायो अथव न हा हा अच्छा अच्छा त चारि कपिड़ा आहिनि न अच्छा त मतिलब जेको पैंट शर्ट जेके चयव हू कंहिं मतिलब वॾे कंहिंजी आहे की ॿारनि जी आहे अच्छा फ़ुल सूट न अच्छा ॿारनि जा बि कपिड़ा आहिनि हा हा हीअ तव्हांखे कॾहिं कॾहिं वञिणो अथव तव्हांखे न मां ॿिनि टिनि ॾींहनि में कीअं बि करे पंहिंजे कारीगरनि खे चई करे वरी सभु दुकान जी सफ़ाई कराए हा ॿियो न न न न तव्हां परेशान न थियो परेशान न थियो मां तव्हांखे ॻोल्हे करे हंड्रेड परसेंट तव्हांखे कपिड़ा पहुंचाईंदसि न न तव्हांजा न ॾाढी महिरबानी तव्हां असांखे पंहिंजो सम्झी करे हिक प्यार सां ॻाल्हायो था त असां बि पंहिंजो सम्झी करे हा पंहिंजो सम्झी करे जल्दी सां जल्दी ॻोल्हींदासीं ऐं तव्हांखे मां घर पहुंचाए वेंदसि अगरि तव्हां न बि आया दुकान ते मूंखे जीअं ई मिलंदो हा हा एड्रेस विझो हा हा फ़ोन नम्बर त आहे बाक़ी जीअं ई एड्रेस मिलन एड्रेस मूंखे मोकिलजो मां पंहिंजे कारीगर जे हथां मोकिले रखंदसि या स्विगी वारे जा हथां स्विगी विगी वारे खे चई करे मोकिले रखंदसि हा हा हा लेकिन हुनमें हा हा हा हा हुन में पंहिंजी करेंट लोकेशन ज़रूरु विझिजो छो की न हुनमें व गूगल ते वरी चवंदा आहिनि की करेंट लोकेशन विझ न त लाइव लोकेशन न त दिक़तु थी वेंदी आहे त हुनखे दिक़तु न थियसि हा मां स्विगी स्विगी वारे खे स्विगी वारे खे तव्हां पैसा न ॾिजो स्विगी वारे खे मां पैसा ॾींदसि हू तव्हांजा कपिड़ा तव्हांखे पहुंचाए रखंदो न न न कपिड़ा तव्हांखे मिली वेंदा जॾहिं तव्हां कपिड़ा ॾिना आहिनि दुकान ते त दुकान ते ई हूंदा न ही त पुताई वुताई कराइण जे चक्कर में दुकान ॾाढी गंदी थी हा न न न असां वटि अच्छा तव्हांजा मिस थी विया हुया अच्छा हा त न हा हा

अच्छा त कपिड़ा त तव्हांखे तॾहिं मिली विया हा त तव्हांखे कपिड़ा त मिली विया हुयव न हुतां अच्छा अच्छा गायबु थी विया अच्छा पेनल्टी पेनल्टी वरितव हा ॿियो छा हिन जे लाइ त दुकानदार हा सही ॻाल्हि आहे हा सही ॻाल्हि आहे हा सही ॻाल्हि आहे त बि सही ॻाल्हि आहे लेकिन जॾहिं कपिड़ा दुकानदार वटां गुम थियनि था त हुन जो जिम्मेदार दुकानदार आहे न ग्राहक थोरी आहे हा हा हा लेकिन हुनमें नुकसानु त ग्राहक जो ई थींदो आहे न कुल मिलाए करे हू ओतिरो थोरी भरे ॾींदा आहिनि पैसा पैसा ओतिरा थोरी भरे ॾींदा आहिनि हा हा छो की इन्सानु वठे केतिरे में थो ऐं दुकानदार एतिरा पैसा थोरी ॾींदा पंहिंजी माप सां सुबियल कयल अॼकल्ह सिलायूं केतिरी महांॻियूं थी वियूं आहिनि ढिलाई महांॻी आहे त सिलाई सिलाई महांॻी आहे त सिलायूं बि महांॻियूं आहिनि न तव्हां परेशानु न थीजो मां अॼ ई इहो पंहिंजे कारीगर खे चवां थी ऐं तव्हांजो कंहिं बि हालतु में मां हड़ खोलाईंदसि सभु हड़ खोलाईंदसि ऐं जंहिंमें हूंदा ते तव्हांजा पंज कपिड़ा मां तव्हांखे स्विगी जे हथां कंहिं बि हालतु में अॼ शाम जो पंजे लॻे ताईं मोकिले रखंदसि छो की हाणे दुकान जी पुता वुताई थी वई आहे लेकिन अञा बि थोरो कघणो सभु पाण में मिलियल आहिनि त हू पुताई जा रंग आलो लॻो पियो आहे त इन करे थोरो असां ॾिसूं पिया की हालांकि गर्मी आहे जल्दी सुकी वेंदो रंग लेकिन तॾहिं बि कपिड़े जहिड़ी शइ आहे न किथे पेंट वेंट न लॻी वञे त इन करे असां हिकिड़े हा हा त हिकिड़े असीं बंदि करे मतिलब लिकाए करे संभाले करे रखिया आहिनि की जीअं कंहिंजो बि कपिड़ो हिते खां हुते न थिए छो की वरी असांखे पेनल्टी असांखे पेनल्टी भरिणी पवंदी त त ख़बर पियो जेतिरो त ग्राहक खां वठूं कोन्ह था हुन खां वधीक त असांजो नुकसानु थी वियो त इन करे इन करे ॾाढो हिसाब सां हलंदा आहियूं की कंहिंजो बि कपिड़ो हितां खां हुते न थिए बाक़ी बाइ चांस जी ॻाल्हि आहे हा

हा हा असां वटि असां वटि फ़ुल लिखा पढ़ी थींदी आहे सभु कपिड़नि जी बिल्कुलु सुठी तरीक़े सां असां कंदा आहियूं इन करे थोरो मतिलब थोरो पुताई जंहिं करे वरी हिक ॿ ॾींहं कारीगर कोन्ह आया इन चक्कर में थोरो लेट थी विया त हुन जे करे माफ़ी चाहियूं था लेकिन अॻते तव्हांखे हीअ शिकायतु कोन्ह मिलंदी ऐं अॻते जॾहिं बि तव्हां कपिड़ा ॾींदा त जहिड़ी तारीख़ रसीद में लिखियल आहे की कपिड़ा तव्हांखे वापिसि मिलंदा त हुन तारीख़ ते तव्हांखे कपिड़ा हंड्रेड परसेंट मिली वेंदा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके हा हा हा हा हा और शाम जो पंजे लॻे ताईं कपिड़ा पहुंची वेंदा ठीकु आहे केतिली ॾियो